اپنے اپنے علاقوں میں مذہبی تہوار اِس طرح مناتے ہیں جیسے کہ عید ہے عید پہ سوییں کھاتے ہیں سوییں بناتے ہیں ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ہم بہت سارے لوگوں مہمانوں کو بلاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر ہم بریانی کھاتے ہیں قورمہ کھاتے ہیں اور جیسے کہ قورمہ ادھیڑتے ہیں ہم خوب سارا سوییں پھینی کھیر بہت ساری چیز وغیرہ وغیرہ